जय झूलेलाल ज़रूरु ज़रूरु दादा तव्हां अचो हिकु दफ़ो तव्हांजी कार कैब ते तव्हां घणा ॼणा आहियो ऐं तव्हांखे काॾे काॾे घुमिणो आहे हो सभु तव्हांखे असां ॿुधाईंदासि तव्हांखे कार मिली वेंदी भाड़े ते तव्हांखे कहिड़ी खपे एसी वारी खपे नॉन एसी खपे तव्हांखे उहा सभु सुविधा असां वटि मिली वेंदी पंदरहां ॾींहुं तव्हांजे लाइ ॾाढा थींदा गुजरात में समुझो त तव्हां अचो त अचो त ॾाढो कुझु घुमण लाइ अथव गुजरात में समुझो पंहिंजे अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदर अथव पावा देवी मंदर अथव गुरुकुल गुरुकुल मंदर अथव उन जे अलावा बि ॾाढो कुझु हिते घुमण लाइ ॾाढो कुझु अथव पंहिंजो सौराष्ट्र अथव वेरांद वेरावल अथव द्वारिका अथव सोमनाथ मंदर अथव ॾाढो कुझु घुमण लाइ तव्हांखे मिली वेंदो हिते असांजे किलोमीटर समुझो न हिकु किलोमीटर जो ॿारहां रुपिया रेट अथव हो तव्हांखे हितां खां घर खां हितां वठी वेंदी ऐं वापसी में तव्हांखे हिते ई वापसी में तव्हांखे छॾी वेंदी अमर असां वटि कार जेकी ईअं ईंदी आहे जेकी ईअं बलेनो तव टोरंटो अथव तव्हांखे जहिड़ी खपे उहा कार मिली वेंदी हा हा उहे बि मिली वेंदव तव्हां जाते लहंदव हुते सिंधी धर्मशाला जा कॉन्टेक्ट तव्हांखे मिली वेंदा हुते तव्हांखे कंहिं ॻाल्हि जी तव्हांखे दिक़त न ईंदी कोई न कोई न कोई हर शहर में पंहिंजो सिंधियुनि जूं धर्मशालाऊं आहिनि अहमदाबाद में बि आहिनि पंहिंजे बड़ौदा में बि आहिनि द्वारका हलिया वञो उते बि मिलंदव जूनागढ़ वञो उते बि मिलंदव सौराष्ट्र में पूरो तव्हांखे घुमण लाइ ॾाढो कुझु आनंद अची वेंदव तव्हांजो चार्ज ईअं ई हूंदो न ख़ाली ड्राइवर खे समुझ में जेको हले थो हुन खे तव्हांखे भोॼन पाणी कराइणो पवंदो बाक़ी त जेकी चार्ज ईअं ई अथव ईअं ई लॻंदव सौराष्ट्र में पंहिंजो कच्छ में हो जेको सफ़ेद रणु अथव उहो अथव सौराष्ट्र में ऐं सि गिरनार अथव गिरनार जेको पूरो जंगल ठहियलु आहे तव्हांखे हुते शेर ॾिसण लाइ मिलंदा ऐं ॿिया जेके हिरण वग़ैरह ॾाढो कुझु गिरनार में ॾाढो कुझु अथव मतलबु सौराष्ट्र में घुमण लाइ तव्हांखे पंदरहनि ॾींहनि में ॾाढो कुझु आनंद अची वेंदो ईअं समुझो तव्हां ज़रूरु जय झूलेलाल ज़रूरु ज़रूरु